हाँ जी कौन नमस्ते जी सर जी अच्छा

अच्छा आउट एरिये में अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा जी अच्छा बिल्कुल देखिए सर यदि आपको प्लोट चाहिए तो ये मुरैना रोड पर अच्छी कालोनी है

अच्छा तो सन सिटी वो क्या नाम से ये इंटरसिटी इंटरसिटी की तरह

हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आपको लिंक रोड पर मिल जाएगा ये लिंक हॉस्पिटल है उस उसके पीछे जो कालोनी बन रही है वहाँ पर बहुत अच्छी कालोनी है बिल्कुल बी आई पी एरिया है हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे लोग रहते हैं बिल्कुल डेवलेप्मेंट एरिया है बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल

नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं दिलवाऊँगी आपको आप जिस रेट में लेना चाहेंगे उस रेट में अच्छी एरिया में बिल्कुल बी आई पी कालोनी है आप के लिए बिल्कुल सही लोकेशन है वहाँ की हाँ एरिया भी सही है आगे आप कालोनी का मतलब किस कितने बाई कितने का प्लोट चाहते हैं ये भी आप देख लीजिए और आप को कितने तक चाहिए ये भी आप बता दीजिए तो इस हिसाब से मैं प्लोट देख लूँगी जी अच्छा ठीक है ठीक है तो फिर मैं वहाँ पर बिल्कुल देख लूँगी जी

नहीं तो ठीक है आप के लिए आप बताओ कितने तक का प्लोट होना चाहिए कम से कम तो उस हिसाब से मैं आप को कम से कम कीमत में मतलब दिलवा दूँगी मेरे पहचान के हो आप तो थोड़ा सा कंसेसन मिल जाएगा अपन को रेट तो देखिए वहाँ पर बहुत महंगा है आप एक प्लोट लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा कम से कम पच्चीस तीस लाख से कम का तो प्लोट पड़ेगा नहीं आप को अगर आप पच्चीस तीस लाख तक ले सकते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत किफ़ायत अपन को मिल जाएगी उसमें ठीक है तो जान पहचान है हाँ और इससे ज़्यादा और आगे आप बताइए आप किस टाइप से लेना चाहते हैं कितने तक लेना चाहते आपकी मतलब सीमा कहाँ तक है कितने तक ले सकते हैं तो उस हिसाब से आप बता दीजिए मुझे हाँ बिल्कुल जब आप कहोगे तो मैं भेज दूँगी आप को लोकेशन भेज दूँगी रेट्स भेज दूँगी वहाँ के ठीक है और प्लोट का एरिया वाई मतलब कितना क्या एरिया है किस दिशा में आपको चाहिए किस दिसा में मतलब उसका गेट वग़ैरह आप चाहते हैं क्योंकि कालोनी बन चुकी ना उसी हिसाब से आपको गेट वग़ैरह किस दिशा में चाहिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से चाहिए आपको तो उस हिसाब से भी मिल जाएगा ठीक है तो आपको मैं बिल्कुल भेज दूँगी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ प्लोट में कम हो जाएगा और उसके बाद में फिर आप बनवाना करना ये सब अब आप के हाथ में है ठीक है हें हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको कल मिल जाएगी लोकेशन वग़ैरह सब कुछ मैं आपका एरिया वाइ पूरा वहाँ के इंजीनियर से मिल के मैं आप को सब ठीक है ठीक है है ना ठीक ओके ठीक ठीक ओके